अ नोङो स्थ्र'बेरि बिफां एबा फिथाइ गायोमोनना आंनो गोनांथि जादोंमोन गोबां स्थ्र'बेरिनि आंनि बायदिबाथ' थ्राकजों थ्राकसेसो नांगोन अ अ ओमफ्राय जागोनना जाया बायदि बिदि मोननो खम जागोन जाहैबाय ओमफ्राय खमबाबो उफायथ' गैया दा नांगौ जेब्ला लायखानांसिगोन आङो ओमफ्राय दा दामफोरालाय बेसे सोलिदों दालाय

दे दामथ' बुरजायै लाबोगोन नालाय एसे खम मोननांगोन आरो आंहाबो एसे आंबो सेलासो जाहैबाय आंबो एजेन्टसो जाहैबाय प्रफिटआ आंहाबो थानांगोन जायखिजाया जिखिनि दं बेखौ लाबोनाय जासिगोन आरो आङो ओमफ्राय जिहेथु उफायथ' गैया गैयाबालाय खावसेखिनिखौनो लाबोनांसिगोन बेलेगाव नागिरबावनांसिगोन फैनाया आङो दा नोंनो गोदानै देट खिथाहरगोन आङो वाटसापफोर फ'न हरनानै दे होनबा औ उफायथ' गैया बोथोर मा होननो दे होनबा दिल कनफार्म जाबाय